रेडियो टेलीवीज़न में सिंधी भाषा जो उपयोगु सुठे रीति थींदो आहे तव्हां सभिनिनि रेडियो त ॿुधो हूंदो त रेडियो जो कमु छा आहे त सॼे जॻति जे कोने कोने में संदेश पुॼाइणो सिंधी भाषा जंहिं माण्हू खे समुझ में ईंदी आहे या त मां ईअं चवां की जंहिं माण्हू खे सिंधी भाषा खां सवाइ कहिड़ी बि भाषा समुझ में न ईंदी आहे तंहिंखे रेडियो ऐं टेलीविज़न जे सदिक़े तमामु प्रकार जी माहिती ऐं तमामु प्रकार जा संदेश पुॼी वेंदा आहिनि ऐं रेडियो ऐं टेलीविज़न जे सदिक़े सिंधी भाषा जो प्रचारु थींदो आहे त तव्हां समुझी सघंदा की मीडिया जे सदिक़े सॼे जॻत में सिंधी भाषा पुॼे थी ऐं सिंधी भाउरनि खे गॾु करण में ऐं सिंधी माण्हुनि जी एकिता लाइ रेडियो ऐं टेलीविज़न ॾाढो सुठो आहे